मूं अॼ खां पंजटीह साल पहिरीं निटिंग शरू कई मां सभिनि खां पहिरी मुंहिंजे भाउ लाइ हिकु स्वेटर ठाहियो जो तमामु सुठो ठहियो मुंहिंजे भाउ ख़ूबु शौक़ सां पातईं वरी पोइ मुंहिंजी शादीअ खां पोइ मां हिकु मुंहिंजे घोट लाइ बि स्वेटर ठहियो वी नेक जो ई हुननि बि ॾाढो शौक़ सां पातो वरी कुझु टाइम खां पोइ मूंखे मां पंहिंजी धीउ लाइ हिकु स्वेटर ठाहियो फुल ॿांहुनि सां हाई नेक ग़ले जो उन में मूंखे ॾाढी मुश्किल आहियूं छो त उहो हिकु फुल ॿांहुनि जो उहो ऐं वरी हाई नेक ग़लो त मां उन खे ॿ टे दफ़ा खोले करे ठाहियो हुन में मूंखे ठाहिण में मां हिकु सालु शुरू कयो हुओ उहो ॿिए सालु पूरो थियो विच में गर्मी में ठाहियो कोन मिड़ई चारि पंज महीना उन खे मां ठाहियो तॾहिं उहो वञी हाई नेक जो स्वेटर ठहियो मुंहिंजी छोकरी जो उहो मुंहिंजो ॾाढो मुश्किल वारो कम हुओ